امرین بول رہی ہوں میں مینا بات کر رہی ہوں آئی تھی نا پچھلی بار آپ کے گھر ہاں میں ٹھیک ہوں اور میں یہ بول رہی تھی کہ یہ آپ کے جو گھر کے دروازے ہیں نا وہ بڑے اچھے لگ رہے تھے مجھے وہ کیا ہے ہم نے جب مستری بُلوایا تھا نا وہ ہمارے گھر کی ساری پینٹ وغیرہ خراب کر گیا نہیں نہیں بالکل صحیح لگ رہے تھے ہمارے تو بہت ہی پُرانے سے بھی لگ رہے ہیں اپنے صحیح نہیں دیے ہمارے تو پیسے بھی خراب ہو گئے ہیں ہمارا تو پورا گھر ہی مطلب پورا ٹھیک ہی نہیں لگ رہا ہے وہ تو سارا کھڑکی وغیرہ بھی خراب سی لگائی ہے اتنے پیسے لے کے بھی بالکل نہ ہو خراب میں کر دیا اجے ہاں ہاں بہن بتا دینا مجھے تو بڑے اچھے لگ رہے تھے بس کس کا اچھا اور یہاں تو پتہ نہیں بھاٮٔی ہمیں تو میں گئی تھی تمہارے یہاں تو مجھے بڑے اچھے لگے تھے اِس لیے میں نے سوچا بات کر لیتی ہوں اب وہ کیسے ہیں کہاں سے منگوائے ہیں کہاں سے نہیں ارے پتہ ہے میں نے سامنے والے کے گھر گئی تھی ارے بھائی تمہیں تو پتہ ہی ہوگا تمہارے گھر کے ہی بغل میں ہی تو ہے اِس سے پوچھا میں نے تو اُس نے اتنے ریکارڈ ہی گھاٹ ہی جلا دی کوئی بات ہی نہیں بتائی اِس نے کہ کہاں سے منگوائے کہاں سے نہیں پتہ نہیں بھائی اِس میں تو ایسے ہی کر دیا صحیح سے بتاتے نہیں دیا ہاں ہاں وہی بتانے ارے بھائی اور اور بس ہیلو اور وہ ارے اور یہ بھی بتا دینا ہمارے کولر وغیرہ بھی سارا خراب ہو گیا ہے تو اُس میں گارنٹی کے ساتھ دو سال کے لیے بولا